یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب دو مختلف تہذیب کے لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہوئے تو ان کے درمیان ضروریاتِ زندگی کی تکمیل کے لیے اور آپس میں بات چیت کرنے کے لیے ایک نئی تہذیب و زبان کی ایک راہ ہموار ہونے لگی جیسے مسلمان ہندوستان آئے تو ان کی زبان عربی اور فارسی کی تھی لہٰذا آپس میں بات چیت کرنے کے لیے وہ اپنی زبان کا استعمال کرتے تھے کیونکہ وہ پوری طرح سے مقامی زبان سے واقف نہیں تھے اس لیے اظہار مقصد کے لیے ملے جلے الفاظ استعمال کرنے لگے اس وقت ہندوستان میں مختلف زبانیں تھیں جیسے سنسکرت انگریزی وغیرہ اسی طرح سے ان کی آپس میں بات چیت ہوتی رہی اور اس میں بہت سارے الفاظ ملے جلے استعمال ہوتے رہے زمانہ گزرتا گیا اور دھیرے دھیرے اُردو زبان پر ان سارے زبانوں کا اثر پڑتا رہا اس طریقہ سے یہ زبان متأثر ہوئی